हेल' औ औ सोरमोनलाय नोंगौ नामा मा होन्दों आं माबानि माहोनो चिरां डिस्ट्रिकनि बेंथल गामिनि औ ए नंगौ नामा आगै गैनायथ' गैथ'यामोन आरो एबारावहाय औ आं दस्रायावसो दं आगै औ इदि थांनो ओंखारदों आरो ए थेंक इउ आगै थेंक इउ हामबायसै हामबायसै नानिया माहायनि मोनथाय ए ए दे दे ट्राय खालाम नानि दे होमब्ला नानि दोन्थनोसै दे औ